जोंनि गामि ओन्सोलनिफ्राय ओंखारनाय फुटबल गेलेगिरि एबा जोलुर गेलेगिरियानो जाबाय हलिचरन नारजारि बिथाङा जाहैबाय इन्टारनेसेनेल नेसेनेल गेलेगिरि बिथाङानो गेलेनायफोराव मोनसे हांखो बानायदों आरो गेलेग्राफोरखौ गोबां थुलुंगा होदों बेखौनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुंनो सानो जोंनि गामिनिफ्राय बिथाङानो नेसेनेल गेलेगिरि आरो गुबुन गुबुन जायगायावबो बिथाङानो बोहोगो लानानै गावनि गेलेनायखौ इमेज हिसाबै गोबां नाम खामायनो हादों आरो इयुनावबो हालांबाय थागोन बेखौनो आं सानो